एहिमे न एकटा गड़बड़ी छै ई मोबाइल न हीट भए जाइत छै देखिऔ हीट भए जाइत छै आओर किछु दिन चलयके बाद न एकर चार्जिंग स्पीडो कम भए गेलय हन किआकि पहिले की रहै नया नया जे लेलियै न त चार्जमे लगबियै आओर देखियै जे मतलब आधा घण्टामे फुल चार्ज भए जाइत रहै आब ई की एक घण्टा लिअ लागलै फुल चार्ज होइमे मोबाइल गरम भए जाइ छै बार बार कॉलो यदि हम बात करैत रहै छियै बातो करैत करैत मोबाइल हीट भए जाइत छै आओर अभी एहिमे एकटा ई आओर गड़बड़ी छै यदि न सेंसर पर लाइट चलि हाथ चलि जाइत छै मोबाइल कॉल करैत कला तऽ ई स्क्रीन ऑफ भए जाइत छै स्क्रीन ऑफ होइत छै तऽ हमरा फेर पावरे बटनसँ ई ऑन होइत छै स्क्रीन एकर